میرے گھر کے قریب ںیو اشوک نگر ہے جوکہ گوتم بدھ نگر اور نیو اشوک نگر دہلی اور اتّر پردیش کے باڈر پر ہے صوبہ دہلی کی مشہور لائبریری دہلی پبلک لائبریری کا برانچ ہے جہاں میں ہمیشہ جاتی ہوں اور مجھے وہاں من پسند کی کتابیں مل جاتی ہے میرے گھر میں بھی چھوٹی سی لائبریری ہے جو میں بنا رکھی ہوں اور میرا یہ خواب ہے کہ میں ایک عالیشان لائبریری بناؤں